ऐतिहासिक आविष्कार की खोज ने हमारे जीवन को बहुत बेहतर तरीक़े से बदल दिए है जैसा कि हमारा इतिहास गवाह है कि जो आदमी जंगल में भटकते थे बिना वस्त्र के निवस्त्र घूमते फेरते थे उनको एक आदमी आदमी का ज्ञान नहीं था एक पशु के समान पशु को मार करके खाते थे और नंगा जो करके घूमा करते थे लेकिन ऐसा इतिहासिक हुआ कि आज के समय में हमारा यह मानव बहुत सारे इतिहास को बदल के है अच्छे शिखर पर पहुँच चुके हैं जिससे कि आज के समय में एक मानव एक अच्छे तरीक़े से अपना जीवन यापन करते हैं जैसा कि हमारे जो मानव जाती को किसी भी तरह का ज्ञान नहीं था उस समय में एक जंगल में जीव जंतू को मारकर खाते थे और वो पत्तों को घिस करके भी कुछ अपना उपयोग में लाते थे लेकिन धीरे धीरे ज्ञान होते गया और अविष्कार के द्वारा बढ़ते गया कभी कल जब जंगल में आग लगा देता था तो उसमें बहुत सारे कि जानवर लड़ते थे मानव जाती उस समय में जब आग बुझती थी तब जंगल अगर घुसते थे उसमें बहुत सारे जानवर मरा पड़ा हुआ रहता था उन्होंने जब इस चीज़ को देखे कि बहुत सारे जानवर मरे हुए हैं तो उनको जो खाते थे वे सब तो उसको कचा मांस और पका मांस का टेस्ट ही अलग था तो मानव जाति ने देखे कि हम लोग जो जीव जानवर जन्तु को मार के खाते हैं इनका स्वाद कुछ और होता है और यह जो है जंगल में आग लगने से जो जानवर मर जाता है उसको ये खाते हैं तो उसका टेस्ट ही अलग इस पर उन्होंने आग के अविष्कार के लिए बहुत सारे सघन प्रयास किए कि कैसे इसको एक आग की उत्पादन होता है और किसी इसको आगे रखने का भी प्रयास किया जाए तो शुरुआती दौर में सभी ने प्रयास किए कि अविष्कार इसका हो धीरे धीरे ऐसे मानव जीवन में बदलाव होते गया और आग का अविष्कार भी हुआ आग के अविष्कार ऐसा होते गया कि आज एक समय में तो कुछ चीज़ की कमी ही नहीं है तो अविष्कार बहुत सारा हुआ जीवन में मानव जीवन में अग इतना आगे बढ़ गया कि एक रेल सेवा कहाँ से कहाँ लोग चले जाते हैं एक हवाई सेवा कहाँ से कहाँ लोग चले जाते हैं लेकिन यही चीज़ बहुत सारे हमारे पुर्वजों ने कहा करते थे कि हमारे जीवन में बहुत सरा कष्टदाई गुज़र बसर थी आदमी को जब होश हवास हुआ उस समय भी बहुत सारी कठिनाई आ रही थी जोकि सोच से बाहर है लेकिन वही आज ऐसा एक आविष्कार हो गया हर क्षेत्र में मानव जाती एतना आगे बढ़ गई है कि एक अच्छे से अच्छे फुल भी क्षेत्र में हो कोई भी कार्य हो ऐसा अविष्कार हुआ है ऐसा खोज हुआ है कि मानव जाती उसको अपना जीवन ही बदल दिया तो ऐतिहासिक अविष्कार के बारे में कहा जाए तो बहुत सारे ऐसा इतिहास है जोकि हमारे जीवन में बहुत सारी खोज हुआ और खोज के माध्यम से आज हम लोग अच्छे मक़ाम पर पहुँच चुके हैं आज के समय में तो इतिहास गवाह है कि हमारे इसा पुर्व मानव जाती कैसे रहते थे कैसे गुज़र बसर करते थे और इतिहास ऐसा बदलते बदलते ऐसा बदल गया है कि आज एक मानव जाती कैसे रह रहें एक अच्छे मुक़ाम पर है यह एक ऐसा इतिहास गवाह हुआ अविष्कार हुआ अविष्कार की खोज ने हमको मानव जीवन में बहुत सारे दिशा दिखा के हम बहुत आगे बढ़ गए हैं और और तो ऐसे बढ़ने का मोक़ा मिल गया कि मानव जाती जब जैसा सोचेगा वैसा प्राप्त हो जाएगा किसी भी क्षेत्र में हो आप विकास का अविष्कार बहुत सारे ऐसे हुआ